म्हज्या गांवचें नांव काकरा ज्या गांवांन हांव रावतां त्या गांवांत एक बरोसो सुंदर दर्या आसा आनी खुबशे लोक त्या दर्या देगेर सांच्या टायमार येवन बसता अशींत जीं हांगा सरलीं बुरगीं जीं गोवा युनिवर्सिटीन शिकता ती सांच्या टायमार येवन थंय बसता आ आमच्या गांवचो जो लोक आसा चडसो सगलो नुस्तेकार नुस्त्याचेरूच तांचें पोट आसा सोकाडचें पांचांक ते दर्यान नुस्तें मारपाक वता गांवांत एक देवूळ आसा त्या देवळाचें नांव आसा श्रीसातेरी रवळनाथ प्रसन आतां फेब्रुवारी म्हयन्यान त्या देवळाचो वर्धापन दिन जाल्लो आसा तेन्ना तीन दीस त्या देवळाच्या नांवान महाप्रसाद दवर महाप्रसाद देवळाचो आसलो खुबशे गांवचे लोक मुद्दम देवा खातीर देवाक देवाच्या दर्शनाक येताले आनी जेवताले वर्धापन दिनाच्या दिसा तिसरे दिसा सत्यनारायण पुजा जाल्ली आनी ते पुजे दिसा रातचें एक नाटक आसलें त्या नाटकाचें नांव जावन आसलें एक्शन आनी त्या नाटकान भाग घेवपी आमचे गांवचेच लोक लोकांनी पाटिसिपेट केल्लें नाटक खूब बरें जालें खुबशे गांवचे लोक सांगतालें नाटक बरे भाशेन जाले बरे तरेन एक्टींग केल्ली आसली अशेंत आमच्या गांवांन खूब बारीक अशे सण जातात तश्यो ढालो जाता शिगमो जाता जागोर जाता खुबशें अशें कितें कितें आसता आतां सुद्दां होलीक सोगली भुरगीं एकामेकाक कलर लावन खूब मजा करता होलींची अशें गांवांत आमच्या खुबशें की पळोपाक मेळटा दर्या खातीर खुबसो गांवचो लोक भुरगीं तशीं कोण कोण येवन थंय बसतात म्हणोन आमचो गांव मातसो खूबसो असो कोणी विचारलें जाल्या फेमस कसो आसा